گڈ مارننگ جی میں موبائل شاپ سے بات کر رہا ہوں جنید احمد جی کئی کمپنی کے موبائل ہیں آپ جو لیںا چاہیں جیسا پسند آپ کو ہو جیسے کہ سمسنگ ہو گیا ویوو ہو گیا ریڈمی ہو گیا آپ جو بھی لینا چاہیں نوکیا ہو گیا ایپل لینا چاہیں وہ بھی مل جائے گا آپ کو تو کم الگ الگ کوالٹی کے الگ الگ سب بہترین چل رہے ہیں ویوو فی الحال جو ہے سب سے اچھا چل رہا ہے اس وقت جی جی اور ویوو میں ابھی استعمال بھی کر رہا ہوں

جی جی بیٹری بہت بہترین ہیں عمدہ ترین ہے آپ اس میں شکایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ دو دن تک بھی چل جائے گی جی جی جی اگر اگر اگر ہاں تو ایک دن آرام سے چل جائے گی مستقل آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھیں گے پھر بھی وہ ایک دن آرام سے چلے گی چوبیس گھنٹہ اور اگر نہیں دیکھیں گے صرف بات وغیرہ کریں گے تو وہ چار دن تک چل سکتی ہے جی کیمرہ تو ایک نمبر ہے اس میں کسی قسم کی کوئی حرف شکایت نہیں ہے نہیں فوٹو بھی ایک ایک نمبر ہے فوٹو لیں گے ژومنگ بھی ایک دم عمدہ ہے پھٹ پھٹنے کا کوئی شکایت نہیں اس میں آپ پائیں گے ہوں لیکن لیکن ویوو کی جو عمدہ ترین کوالیٹیاں آ رہی ہیں اس میں ایسا کوئی کوئی شکایت کی کوئی حرف نہیں ہے ویو کے ریٹ بیس ہزار چوبیس ہزار تیس ہزار آپ جو بھی پسند کریں ہوں تیس اور آگے جانا چاہیں گے چون ہزار جی آپ جس وقت چلے آئیں بارہ بجے کے بعد رات میں تین بجے صبح تک ہیں